हैलो हा साईं जय झूलेलाल अरे पाण खे पाण खे गाॾी वठणी हुई त कहिद़ी गाॾी हींअर पाण खे सुठी हलेव थी अने पंहिंजे बजट में पंहिंजे लाइ पूजे हुन जी सलाहु ॾींदो कुझु पाण खे सतर असी हज़ार रुपिया आसि पासि जी गाॾी खपे जी सठ सतर असी हज़ार जे आसि पासि में कहिड़ी गाॾी सुठी मॉडल हींअर कहिड़ो लेटैस्ट मॉडल हले पियो थो अने जेकी गाॾीअ में भई मैंटेनैंस न लॻे अने माइलेज बि सुठो अचे तव्हांखे धंधे उपयोग में खपे तव्हां घुमण फिरण लाइ कोनि खपे ॿियों सुठी गाॾी हुजे मॉडल ॿुधाइजो

हा हीरो ग्लैमर हा ॾिसो हीअं सगोड़ ॾिसो हींअर सगोड़ त मूं वटि हेतिरी आहे पर वरी बि तव्हां मूंखे ॿुधाइजो कहिड़ी आइटम सुठी कहिड़ी वस्तू हले थी हींअर त थोरो घणो एडजस्ट कंदासीं कुझु हा हा हा हा

बराबरि हा हा हा बराबरि अने हा हा हा हा बराबरि हा हा बराबरि हा

बराबरि हा हा अच्छा हा हा न न घणा कलर घणा ईंदा आहिनि हिन में हा हा हा हा

बराबर पर हा जेको ई लख रुपयो लख रुपए जी हिन ई क़ीमत लख रुपए आस पास थी ति वञे तव्हां वटि सघो था हींअर सठ सतर हज़ार जा त हिन जे कुझु थी सघंदो आहे हुन में हा बराबरि ठीकु आहे त मां अचां थो रूबरु गॾिजा थो बराबरि